इस्कूली शिक्षाक बाद उच्च शिक्षाक लेल मोटामोटी आधा लोक जाइत छथि पचास प्रतिशत एहन निश्चित छथि जे उच्च शिक्षाक लेल जाइत छथि आ बाँकी पारिवारिक व्यवसाय रखैत छथि जे हुनकर धरोहर रहैत छनि बहुतो तऽ एहन छथि जिनकर आर्थिक स्थिति विपन्नताक कारणे ओ जीविकामे लागि जाइत छथि अपन अपन व्यवसाय शुरू कऽ दैत छथि वा बोनिहारक बोनिहारक रूपमे काज शुरू कऽ लैत छथि एहनो देखैत छियै हम जे मैट्रिक पास रहैत छथि ओ आ ओ पानक दोकान खोलि देने छथि कारण जे हुनकर परिवारक भरण पोषण नीक जँका नहि भऽ सकैत छनि ओ अखबार बेचैत छथि पानक दोकान करैत छथि ई रिक्शा चलबैत छथि आ छथि ओ सरिसव कॉलेजसँ ग्रेजुएट ई स्थिति छै गरीबीके आ तैँ बहुत लोक अपन परिवारक पालन पोषण सेहो करैत छथि मुदा उच्च शिक्षाक लेल सेहो बहुत लोग जाइत छथि आ जे उच्च शिक्षाक लेल जाइत छथि ताहिमे निश्चित रूपसँ दस प्रतिशत एहन छथिए जे अपन नाम स्वर्णाक्षरमे अङ्कित करैत छथि आ नीक व्यवसायमे नीक रोजगारमे काज करैत छथि